कढ़ी चांवर दाल पकवान भिंडी पटाटा भुगल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगिड़ू जी भाॼी गुलन जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी